جیسے جو لوگ اتر پردیش میں جو تھوڑا سا کرئیٹو کام کرنے والے ہیں ان کو طرح طرح کی اسکالرشپ دی جاتی ہیں اور حکومت ان کے لیے سچویشن کھولتی طرح طرح کی جیسے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا اتر پردیش اور اسی طرح اور بھی کئی دیگر ادارے ہیں جن کے تحت اس طرح کا کام ہوتا ہے